चीजां ते मुश्कल बड़ियां चाइनिज चीजां बड़ियां मुश्कल होंदियां बनाना लेकिन अस फ्ही कोशिश करने बनाने बनदियां नी हैन फ्ही साढ़े कोला शैल बच्चे बड़ियां पंसद न बच्चे आखदे ओह्की चीज बनाओ ओह्की बनाओ इक बारी में बी महां मोमोस बनानी ओह् लगी बनाना ओह् बिंद शैल नी बने ओह्दे बिच्च मसाला मुसाला पाना कोई पता नी लग्गेआ किन्ना पाना हा किन्ना नेईं असें ते इन्नियां शैल नी लगदियां अस नी खाना चांह्दे उनें चीजें बा बच्चे होंदे जेह्के उनें पंसद होंदियां अहें बनाओ मम्मां बनाओ बनाना इ'यां शौक बी बड़ा हा कि चलो बनाचै लोकें दिक्खियां बनी दियां ते खाद्दियां ताइयें शैल बी लग्गियां बा बनाना नी तरीका आया कियां बनानी बिलकुल शैल नी बनी इक बारी फ्ही न्युडल लगी बनाना ओह्दे च छड़ी सास होई ओह् बी कौड़ी होई गेई भलेआं ओह् नी बनी शैल जागत बी आखन लगे एह् नी मम्मी शैल होई ऐ असें नी खलोंदी ऐ एह् कौड़ी होई गेई बड़ी महां फ्ही नेईं आई बनाना तां अ'ऊं केह् करां फ्ही इयै जेही बनी मेरा हा ओह् नी बनी शैल साढ़ियां देसी चीजां जेह्कियां एह् अस बनाई लैन्ने रुट्टी छुट्टी दाल सब्जी जेह्की आखो तां ओह् बनी दी साढ़े हा शैल ओह् चीजां असें बड़ियां मुश्कल लगदियां बनाना ओह् नी बनदियां साढ़े कोला अपनी देसी चीज होऐ सब्जी आखो ओह् बी शैल बनी जंदी चौल फुल्का टोडा बी अस बनाई लैन्ने साग सुग सारा बनाई लैन्ने शैल जेह्कियां चाइनिज चीजां होंदियां एह् नेईं एह् असें मुश्कल लगदियां बनाना अज्जकल ते लोक खंदे गै ज्यादा चाइनिज चीजां ओह्की चीजें कोई करदा गै नेईं पंसद चाइनिज चीजां होन मोमोस बनाओ न्युडल बनाओ कोई पास्ता बनाओ कोई मैगियां बनाओ एह् चीजां इनें जागतें ज्यादा पंसद औंदियां इ'नें बनाने एह् ज्यादा मुश्कल होंदियां देसी चीजां साढ़ियां जेह्कियां ओह् बड़ियां शैल होंदियां बनाने अस शैल बनाई लैन्ने उनेंई असें पता होंदा उत्त च किन्ना लून पाना किन्नी सब्जी च मर्चां पानियां किन्ना तेल तड़का पाना ओह्दा असें ज्यादा नालेज होंदा ते इनें चीजां असें ज्यादा मुश्कल असें एह् लगदियां के एह् चीजां नी औंदियां साढ़ा हा नेईं बनदियां शैल एह् अवा दिक्खनी होऐ बच्चे गी पंसद ते ओह् आखदे बनानियां चीजां बनाओ असें असें इ'यै खानियां असें नी लगदियां शैल ते उनें ते लगदियां शैल एह् असें ज्यादा मुश्कल समझियां के एह् चीजां ज्यादा मुश्कल होंदियां बनाना केक शेक बनाना जेह्का ओह् बी मुश्कल होंदा